हैलो अंजी अंजी आं केसर होना अट्ठ सौ रपेआ भाऽ आं जी होर केह् लैना सौ ग्राम ई अट्ठ सौ रपेऽ दा कच्चा आं सौ ग्राम लैना होर कुछ सारा समान कश्मीरी आओ सारियां न अखरोट बगैरा आं चलो कोई गल्ल निं लेई लैओ